इधर इधर नया नया जे हीरो हिरोइन भेलै हन गुञ्जनरऽ ओ सभ तऽ नवके नवके लोक सभ भोजपुरिये गाना बजबै छै बनबै छथिन तऽ ओहए गाना नवका युवा लोग आज कलके सुनै छै सुनैमे तऽ ओ नया गाना तऽ बूढ़ लोकके नहि बढ़िआँ लगै छै हमरा आरके तऽ बढ़ियो ने लगै छै नया नया लोकके तऽ आइकाल्हिके युवा इहए सभ गाना सुनै छै सुनैमे तऽ भोजपुरिये गाना बढ़िआँ हमरो आर लगै छै भोजपुरिया गाना

आ गाना भोजपुरिया कते ने चैलि गेलै हन जते नया नया हीरो हिरोइन होलै हन तऽ भोजपुरिये गाना बनबै छथिन जादे कए कऽ अधिकतर तऽ भोजपुरिया गानापर आइकाल्हि युवा बहुत खुश रहै छै

अथी पर नहिये आबै रहै रऽ अथी तब भोजपुरिये गानापर अपन अथी करै रहियै रऽ तइयो नहि अथी हो होलै भोजपुरिया गाना बहुत बढ़िआँ लगै छै ई सभ लोक के नया नया युवाके भोजपुरिया गाना इहए सभ आओर कि भोजपुरिया गानामे होइ छै भोजपुरिया गाना एते ने अथी कऽ देलकै हन बनाए से कहनाए मुश्किल छै भोजपुरिया गाना शादी विवाहमे भी बेसी कए कऽ बजै छै जे चीजमे आबै छै तऽ सभकिछुमे जादातर भोजपुरिये गाना बजै छै भोजपुरिया गाना एते लोकके प्रिये भए गेलै हँ नया नया युवाके बूढ़ सूढ़ लोकके तऽ नहिये भोजपुरिया गाना पसन्द पड़ै छै ई सभ लोकके भोजपुरिया गाना बहुत पसन्द पड़ै छै

भोजपुरिया गाना तऽ बढ़िआँ तऽ गाना बूढ़ तुढ़ लोग लेकिन नया नया युवाके भोजपुरिया गाना बहुत पसन्द पड़ै छै भोजपुरिया गाना आ नया नया हीरो हिरोइन तऽ बढ़िए बढ़िए भोजपुरिया गाना इधर सँ भाइरलो होइ रहलै हन

तऽ भोजपुरिया गाना तब कतेक लोक कहै छै भोजपुरिया गाना हमे नहि सुनबौ नहि बजै छै लेकिन हमरा आर भोजपुरिया गाना नया नया युवा कऽ बहुत अच्छा लगै छै भोजपुरिया गाना